खरीदना चाहते हैं हमको मछली खरीदना है कौन सा तुम आप कहाँ से हम हम लखीसराय से हैं हमको मछली लेना है बेगूसराय में कौन सा कौन कौन सा मछली है बेगूसराय में कौन कौन सा मछली है और आ सबका डेट का कैसे रखते हैं आ दीजिएगा कितना में लेंगे एक डेढ़ केजी कैसे पचास साठ रुपया दे दीजिएगा

नहीं नहीं ये इतना इतना इतना इतना नहीं दाम दाम कम कीजिएग दीजिएगा तीस चालीस रुपए दे दीजिए

इतना महँगा किस लिए रहें इतन इतना महँगा काहे देते हैं कम होता है न तो दे दीजिए न उतना ही में दे दीजिए चालीस तीस चालीस रुपए दे दीजिए डेढ़ दो केजी ले लेंगे और किज और कौन कौन सा मछली और दूसरा और सब मछ और मछली का सुनाइए दाम कौन कौन सा मछली है और कोनो है

सब मिला के दे दीजिएगा तो ले लेंगे तीन चार केजी तीस चालीस रुपए तक कैसे का बोलते

दो तीन केजी ले लेंगे अगर सस्ता दीजिएगा तब बोलिएगा तब न कितना दीजिएगा आप जितना ज्यादा बोलते हैं दाम उतना होगा थोड़े कितना में दीजिएगा सहीयो बोलिएगा तब नहीं वो दाम होता है आप दाम जितना आप आप जितना दाम बोलते हैं उतना दाम में कैसे खरीदेंगे बताइएगा आप नहीं नहीं बहुत महँगा दे रहे हैं आप बेगूसराय पर कहाँ तो नौलक्खा नौलक्खा पास ठीक है तब ठीक ग कितना लगाइ कैसे लगाइएगा